दिक्खो जी खाने रुट्टी छुट्टी बनाने च जां मिकी सखाने बारै च मेरी मां दा रोल जेह्का ते ओह् बोह्त बड्डा हा सारें ई पता कि मां दा रोल बड़ा बड्डा होंदा मिकी निक्के होंदे पैह्लें केह् होंदा के पुरुन लैना ते आटा छानने जाच नेही औंदी कि साढ़ै जमानै पुरुन होंदा हा बड़ा भारा होंदा हा चार चबक्खै उसी लक्कड़ी लग्गी दी होंदी ही ते ओह् दोनी हत्थें पकड़ना होंदा हा ते मिकी मेरी मां ने सखाया के इ'यां इ'यां इसी दोनी हत्थैं ने इसी बैंलस करी पकड़ना ते आटा छानना मक्कां दा आटा तौह् बी उसदे बड़े निकलदे होंदे हे कुकडियें दा आटा ते फ्ही मलना आटे गी मलना बी सखाया टोडे पकाना बी सखाया ते टोडे पकाना फ्ही जेह्के होर साढ़े जियां ग्रांऽ च अस घ्यूर छ्यूर बनाने ते घ्यूर बनाना बी मिकी मेरी मां ने गै सखाया हा मेरियें भैनें बी सखाया हा जेह्की मेरे परिवार च ऐ हियां उनें बी सखाए घ्युर कियां बनाने मंडे कियां बनाने सत्रोले कियां बनाने सत्रोले बनाना बी इक बड़ा बड्डा हुनर ऐ साढ़ै होंदा हा इक मशीन होंदी उसी भिड्डु आखने अस उसदे च पैह्ला ओह पजैट लैने मक्कें दे पजैट होंदे ते ओह् सेड़ने पैह्लें ओह् पाने पतीले च उसदे मक्कां आटा ते कनका आटा किट्ठा करना उसदे लड्डु जन बनाने ते फ्ही उसदे ओह जेल्लै पक्की जान जियां अज्जकल लोक मोंमोस बनांदे पर साढ़ै जमानै ओह् लड्डु जन बनाने ते फ्ही उस मशीनै च ओह् पीड़ने ते उसदे बनदे हे सत्रोले जियां अज्जकल सेवियां होंदियां नी उसदे शक्ल दे पर ओह् थुह्ड़े मुट्टे मुट्टे होंदे हे खीरन बनानी ते उसदे कन्नै खाने ओह् ते फ्ही इक होर साढ़ै बनदा होंदा हा बाट आखदे उसी ओह् होंदा हा कि मक्कें दे दाने लैने ते कन्नै उसदे च होर किश किश चीजां पौंदियां हियां दुद्ध शुद्ध पौंदा हा ओह गड़काना शैल चुल्ली पर ओह् बी मिकी जेह्का हा मेरी मां ने सखाया हा मेरी भैनें सखाया ते फ्ही हून मेरा जेह्का

बनी ते मिकी रुट्टी बनाना बड़ा शौक ऐ तुस आक्खो त्रैवै टैम आ'ऊं ऐ रुट्टी बनानी होन्नी इसलै बी घर सारें खोआनी पंदरां बीह् हून परिवार दे जिन्ने बी लोक भामें ते आ'ऊं सारे बनानी खोआनी साढ़ै मंडे बनांदे होंदे हे लोई उप्पर ओह् जियां तवा नी होंदा हा ल्हो होंदी नी बड़ी बड्डी उसदे उप्पर बनाने मंडे आटा घोलना ते उसदे मंडे बनाने ते होर पतरोड़े बनांदे होंदे हे साढ़ै पत्तर लैने ओह् किसे दे ते उसदे उप्पर आटा मलना ते उसदे उप्पर छुड़ने ते ओह् बनाने ते ओह् पतरोड़े बनी जंदे हे उयां उयां सब्जियां च बी जियां कड़ी छड़ी बनाना होई गी आलुंए दी कड़ी होई बाकी खीर चलेरिया साग कियां बनाना बतरोड़ साग ओह् बी में अपनी मां कशा सिक्खेआ अपने परिवार दे लोकां शा सिक्खेआ में ते भाभियें मेरियें आपूं जाच नेही उनें केह् सखाना हा मिकी बा में भैना हा सिखेआ हा सारा किश ते अपनी मां शा सिक्खेआ ठीक ऐ फ्ही धन्नबाद जी